بھاگل پوری ہوٹل سے بول رہے ہیں ہاں میں فلاح الدین بول رہا ہوں مکی مسجد کے پاس اس سے پہلے کچھ آڈر کیے تھے اس میں سے ایک چیز رہ گیا ہے میٹھے میں سے آپ کے پاس کیا کیا ہے میٹھا میں سے جی جیسے آئس کریم کیک حلوہ گلاب جامن ہاں گلاب جامن کیسے پڑے گا گلاب جامن ہیں اگر ایک پاؤ لو تو لیں تو کتنا پڑے گا اچھا ایک ایک پاؤ شامل کر دیجیے ہاں اب پورے کی قیمت بتا دیجیے کتنی رقم ہوگی اچھا ٹھیک ہے آپ بھیج دیجیے ہم انتظار کر رہے ہیں اسلام علیکم